मां हिन वक़्ति हिकु रूप में आहियां ऐं मूं खे ॾाढी खुशी आहे त मां हिक समाज जी हिक सेवा जी रूप में मां हिकु हिसेदार आहियां न सिरिफ़ मां पंहिंजे समाज लाइ पर पंहिंजे ईंदड़ पीढ़ीअ लाइ बि त सोच वीचार कंदो रहंदो आहियां मां हिन वक़्ति पंहिंजे ॿारनि खे इहा ॻाल्हि ज़रूर सेखारींदो आहियां त पाण त पढ़ो पर पंहिंजनि सां गॾो गॾु ॿियनि ॿारनि खे बि तव्हां पढ़ाइण जो हुन खे सिख्या ॾियो पढ़ाई हिक अहिड़ी हिक शइ आहे जेकी अॻियां तव्हां खे ज़िंदगी भर अॻियां तव्हां खे सक्सैस करे सघंदी आहे ऐं मुंहिंजी हिक हीअ ख़ूबी आहे त मां पंहिंजे ॿारनि खे अॻियां वधाइण थो चाहियां ऐं उन्हनि खे उन्हनि जे मंज़िल ताईं उन्हनि खे कामयाबु करणु थो चाहियां जीअं हू वधनि अॻियां ऐं उन्हनि सां गॾु गॾु असां जो देश समाजु पिणि अॻियां वधंदो रहे